पेंवपाचे एक्सर्सायज व्यायाम एकदम बरें कित्याक तातूंत तूं श्वास तुजो कसो नियंत्रण हाडप हें तुका करूंक मेळटा तातूंत आनी तशेंच बॉडीक सुद्दां एक्सर्सायज एकदम बरें आमच्या शरिराक जे कितें एक्सर्सायज जाय तातूंत पेंवपाचें जर आसत तुका जर पेंवपाक आवड आसा जाल्या त्या हातून तुजे श्वासाचो नियंत्रणूय दवरूंक मेळटा आनी तुजी बॉडी इन हॅल्थूय दवरूंक मेळटा